बायकींग करतना सगळ्याच तरेच्या आमकां आमच्या स्वताच्या सुरक्षेचो विचार करचो पडटा तातूंत प्रामुख्यान म्हणल्यार आमची बायकाचे टायर जे आसात ते बरे आसात काय वायट जायत आयल्यात म्हणल्यार स्पीड जेन्ना वाडटा तेन्ना एक एक पाटी बायकाच्या टायराचो अकस्मात वारो वाडटा भितर आनीक टायर फुट्टा हातूंत मोठो एक्सिडेंट जावपाक शकता म्हणटकच आमकां गाडी स्टार्ट मारचे पयलीं टायराची आमची हवा सारकी आसा काय कितें ती पळोवची पडटा सॅकेंड थींग म्हणल्यार बायकाक पेट्रोल कितलें आसा हेंय पळोवपाची गरज उरता एक एक पावटी पयलींच्यो ज्यो गाडी आशिल्ल्यो आतांय ज्यो थोड्यो गाडी आसात ज्यो आमी जर रस्त्याचे मदल्यान जर चलयतात आनी चलयत चलयत तर अकस्मात पेट्रोल सोंपलें आमचें लक्ष जर पेट्रोल कितलें आसा हाजेर ना तर गाडयेची स्पीड सडनली डावन जाता आनी फाटल्यान खंयची गाडी येता ती तुमकां फाटले वटेच्यान ठोकपाक शकता आनी मोठो अपघात जावपाक शकता तातूंतल्यान तुमकां व्हडलें लुकसाण जावपाक शकता तशेंच रस्तो कितलो रुंद आसा रस्त्याचे सायडीच्यान जंगल आसा किंवा कितें आसा सडनली बाबा एक जंगली जनावर उडी मारत आयले रस्त्यार मदीं आनी आमचे कडेन कंट्रोल जायना जावन आमी त्या जनावराक आमची बायक ठोकून पडटले काय कितें ह्याय गोष्टीचो आमी विचार करचो पडटा असुरक्षितीचे दृश्टीन तशेंच गांव बी आसा जाल्यार एकाद्या एक कोणालोय पेटो एक मदीं येवंक शकता खूब स्पीडीन धांवत एकादी एक गाय बी खंयचीय तरी आसात जाल्यार ती कितेंय कोणेंय धांवडयली बंडयली आसल्यार अकस्मात रस्त्यार मदीं येवून अपघात जावपा शकता पूण जे सगळ्या तरेचे जनावर आसचें पसून सुद्दां आमगेलो अपघात जावपा शकता सेम स्थिती म्हणल्यार वाटे वयल्यान वतासतना वयर जर व्हडलीं व्हडलीं झाड आसात आनी अकस्मात एक व्हडलें वादळ आयलां तस जाल्यार झाड पडनूय बी आमचो आमचेर अपघात जावपाक शकता तशेंच म्हणल्यार आमी एक अशीच डबल लेन म्हणल्यार मदीं जाका डिवायडर ना अशा रस्त्या वयल्यान गाडी चलयतात तश जाल्यार मुखावयल्यान जें वाहन येता त्या वाहनाचेर आमचें बारीक लक्ष वचचें पडटा कारण त्या वाहनाचो ड्रायवर एकादे एक न्हिदून पडलो आनी तो गाडी कश्याय कशें चलयता किंवा तो लिकर ड्रंक आसा वो भिल्ल आसा तस जाल्यारूय बी तो गाडी कश्याय कसो चलयता जाल्यार आमकां आमची गाडी पयल्या पयलीच खंय तरी सायडींतल्यान व्हरप किंवा ताजें पसून सेव करप हें खूब गरजेचें जाता अशी खुबशा तरेची वेगवेगळी अपघाता पसून आमची सुरक्षा करून घेवप खूब गरजेचें आसा खूब गरजेचें आसा तशेंच आपूण सुद्दा स्वता रातभर आपल्याली न्हीद सारकी जाल्ली उरपाक जाय एक एक पाटी गाडी चलयत चलयता आपल्याक स्वता न्हीद येता आनीक ती न्हीद आयिल्ल्यान व्हडलो अपघात जाता म्हणटकच जेन्ना केन्नाय आमी गाडी चलयतात तेन्ना जर आमकां खरेली गाडी चलयत चलयता न्हीद येता तस जाल्यार आमी तेन्ना तेन्नाच बायक किंवा गाडी सायडीच्यान थांबोवन तोंडार उदक मारप खूब गरजेचें आसा किंवा एक सायडीच्यान खंय तरी च्या स्टॉल आस जाल्यार च्या घेवप किंवा एक सायडीच्यान खंय तरी एक पंदरा मिण्टांची तरी न्हीद काडप ही खूब गरजेची उरता ना जाल्यार हो अपघात जातलो हें निश्चीत आसा तशेंच गाडी चलयता चलयता एक एक पावटी अशें अशें जावपाक शकता की मुखावयल्यान जें वाहन येता ताजो टायर एकादी फुटलो आसत जाल्यारूय बी आमकां ताजें पसून अपघात जावपाक शकता तशेंच खूब तरेचे अपघात जावन जातात जातात ताजे पसून आमी सदांच आमच्या सुरक्षेची दखल घेवपाक जाय गाडी आमी चलयतात गाडी घेवून भायर सरतात तेन्ना हॅलमेट घालप हें खूब गरजेचें आसा कारण आमकां सडनली अपघात जालो आनी पडलो तस जाल्यार तकलेक मार लागता आनीक मनशाक खूब हानी जाता त्या पसून सेम थींग म्हणल्यार आमी भायर सरता तेन्ना आमचे कडेन गाडयेचो आर सी बुक हो उरपा जाय तशेंच लायसेंस उरपा जाय लायसेंस उरली म्हूण जालना ताजेर एकादें एक्पायरी डेट उरपा जाय ती सदांच आमगें नजरे सकयल उरपा जाय जर त्या हाची एक्सपायरी डेट लागी पावल्या तस जाल्यार आमी तें लायसेंस रिनीव करून घेवपाक जाय सेम ह्या डॉक्युमेंटा बरोबरच जर आमी गाडी घेतली आसा टू व्हिलर तस जाल्यार पांच वर्सां कम्पलीट जावचे पयली आमी ताचें पॉल्युशन सर्टीफिकेट बरोबर सांबाळची पडटा त्याच बरोबर वेळच्या वेळार वर्सान वर्स इंशुरंस टायम टू टायम भरून गाडयेचें इंश्युरंस पेपरूय बी बरोबर दवरचे पडटात तशेंच बाकीचें हे सगळे वेहिकलाचे डॉक्युमेंट्स जाले पूण ताचे बरोबर आपल्याचें स्वाताचे आधार कार्ड किंवा बाकीची खंयची खंयची अशी इलॅक्शन कार्ड ह्यो सुद्दा आपल्या बरोबर उरलें जाल्यार तुमकां खंय कितेंय अपघात जालो किंवा खंयचीय गोष्ट आसा जाल्यार त्यो गरजेच्यो ठरतात